आठ लाख पन्नास हजार पांचशे तीन रुपया सात लाख तीस हजार चारशे दोन रुपया स लाख धा हजार दोनशे तीन रुपया पांच लाख चाळीस हजार शंबर रुपया चार लाख वीस हजार तिनशे चार रुपया